ہم کیمروں سے مختلف قسم کی تصاویر لیتے ہیں جیسے کہ شادی بیاہ وغیرہ میں دولہے دلہن کا فوٹو وغیرہ اس کے علاوہ اگر جنگلات میں کبھی گھومنے جاتے ہیں شیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی اچّھی اچّھے چیزوں کا ہم تصاویر بناتے ہیں جیسے بندر وغیرہ ہو گیے اور اس کے علاوہ چرند پرند ہو گئے ان کی تصاویر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جانور وغیرہ جنگلات میں دیکھتے ہیں جو کبھی نہیں دیکھتے ہوتے ہیں ان کی بھی تصاویر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم تصاویر اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تصاویر کیپچر کرنے میں بہت اچّھا لگتا ہے اور یہ ہمارا کام بھی ہوتا ہے کہ ہم تصاویر کو نکال کر اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ہم اپنے کاموں میں لائیں